میرے ہاتھ سے بہت سارے غلطیاں ہو جاتے ہیں میرے ساتھ ایک بار ایسا غلطی ہوئی جسے میں بہت اچھی سے بولی امی کو پھر امی نے کچھ نہیں کہا وہ ہمیشہ مجھے باتاں کرتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ غلط کام کر دیتی ہوں بول کے میں ایک بار غلطی کری اسے میں ایسے سنبھالا کہ مجھے اس غلطی پہ اب پچھتاوا نہیں ہے نہ اس غلطی پہ مجھے سزا ملی میں نے کچن میں پیالیاں پھوڑ دی تھیں تو میں نے امی کو بہت پیار سے سمجھا کر کہا میرے سے یہ غلطی ہو گئی بول کر امی نے مجھے کہا ٹھیک ہے جانے دو ہو گئی غلطی پیالیاں پھوٹ گئیں جانے دو اب افسوس مت کرو اس بات کا مجھے بہت خوشی ہوئی اپنی غلطی پر نادم ہوئی میں اور اسے بہت اچھے سے سنبھالا پیار سے سنبھالنے میں غلطی پر پچھتاوا نہیں ہو سکتا